आं मिथिनाय फिसा फिसा फालांगिफ्राथ' बिदिनो द'खना फाननाय बिदिनो मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनाय बिदिनो सोरबा गयनि फालांगि खालामनाय सोरबा थालिरनि फालांगि खालामनाय बेफोरनो आरो आं मिथिनायाव सोरबा सोरबा मायनिबो फालांगि खालामो बेफोरनो ओमफ्राय बेफोरनि गेजेराव आङो द'खना फाननायखौ बिराद गोसो बोनो हानाय बेफोरबादि मोनो मानोना द'खनायाव मोजां मोजां बिदिनो दिजाइननि गोदान गोदान दिजाइननि आगर खालार बेबाइदि सफैनानै गोसो बोहोनो हायो मोजां मोनहोनो हायो बेफोरनो